ہلو کیا میری اولا والے سے بات ہو رہی ہے ایکچولی مجھے ٹیکسی بک کرنی ہے اور راستے اور مجھے کہیں وقت پہ پہنچنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے پہنچنا میرا کم سے کم ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے وہاں پہنچنا ہے تو آپ پلیس دس یا پندرہ منٹ کے آس پاس مجھے کوئی ٹیکسی یا بھجوا دیں میں کیب بک کر رہی ہوں یا پھر کیب بھجوا دیں مجھے بہت جلدی بہت ضروری پہنچنا ہے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم لیٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے جلدی پہنچا دیں اور کتنا وقت لگے گا آپ کو مجھے سیکٹر باسٹھ میں پہنچانے میں کیونکہ راستہ خراب ہے تو ہم لیٹ پہنچیں گے آپ بتا دیں کم سے کم ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے وہاں پہنچنا ہے میری میٹنگ ہے تو مجھے وہاں پہ جلدی سے پہنچنا ہے تو آپ پلیز ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے پہنچا دیں تو اچھی بات ہوگی